ہم نے بہت چیزوں میں سفر كرا ہے لیكن ہمیں سب سے زیادہ اچّھا ٹرین میں ہی لگتا ہے آرام سے كہیں اترنا بھی نہیں پڑتا كیونكہ ہم زیادہ لوكل كی ٹرین میں بیٹھتے ہیں پاس پاس والیوں میں كیونكہ وہ ٹرین تو بہت ساری ہوتی ہیں كہیں بہت دور جاتی ہیں كہیں بہار جاتی ہے دور دور كی ہوتی ہیں لیكن ہم لوكل والی میں بیٹھا كرتے ہیں جب بیٹھ كے جب چلتی ہے ٹرین تو اور مزہ آتا ہے باہر دیكھنے كا مزہ آتا ہے جنگل میں جاتی ہے اور ندی كے اوپر چلتی ہے اور پٹری رہتی ہیں اتنی ساری دو دو ٹرین ہو جاتی ہیں پٹریوں پہ پتّھر پڑے رہتے ہیں اس پر چلتی ہے اس بہت مزہ آتا ہے ٹرین میں تو ہم جانا وہاں كرتے ہیں بلند شہر كی بلند شہر جایا كرتے ہیں ٹرین سے اس سے ہی آیا كرتے ہیں كیونكہ ہمیں اور بس وسوں میں اچّھا نہیں لگتا ہے بالكل بھی اس میں جی مچلاتا ہے ٹرین بالكل ہوا میں جاتے ہیں ٹرین میں بیٹھ كے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی رہتی ہے اور خوب جلدی پہنچاتی ہے آرام سے كوئی فكر نہیں جان پہنچتے ہی اب ایک دم سیٹی بج جاتی ہے ٹرین میں الگ ہی مزہ آتا ہے ہر اسٹیشن پر ركتی ہے کچھ جو مرضی كھالو اتر جاؤ پھر چڑھ جاؤ كھاتے بھی پیتے رہو پھر ٹرین میں بیٹھ كے اور ٹرینیں بھی دیكھنے كو ملتی ہے سڑكوں كے اوپر چلتی ہیں نیچے چلتی ہے زمین كے نیچے بھی چلتی ہے اور جب پٹری پہ چلتی ہے تو اور مزہ آتا ہے جنگلوں میں سے تھوڑا ڈر سا لگتا ہے لیكن جی بھی لگتا ہے تو ٹرین كا سفر ہمیں بہت اچّھا لگتا ہے اس وجہ سے ہم اور چیزوں میں سفر زیادہ نہیں كرتے ہیں ہم زیادہ سفر ٹرین میں ہی كرا كرتے ہیں كیونكہ ٹرین كا سفر آرام سے لیٹ جاتے ہیں كوئی وہ نہیں رہتی اتنی گھچ پچ پارٹی بالكل آرام سے ہمیں پہںچا دیتی ہے ٹرین اس لیے ہم زیادہ ٹرین میں سفر كرتے ہیں ہمیں ٹرین ہی اچّھی لگتی ہے سفر كرنے میں اور كوئی چیز ہمیں صحیح نہیں لگتی ہے ٹرین كے علاوہ اس لیے ہم زیادہ ٹرین سے ہی آیا جایا كرتے ہیں ٹرین میں بہت مزہ آتا ہے اس لیے جی بھی لگتا ہے پیسے بھی كم لگتے ہیں اس وجہ سے اس لیے ٹرین میں ہمیں بہت مزہ آتا ہے خوب مزے سے ہم جاتے ہیں اور آتے ہیں